ہیلو میری بات فلپکارٹ کسٹمر کیئر سروس سے ہو رہی ہے جی کچھ دن پہلے میں نے آپ کے فلپکارٹ سے ایک چارجر اور ایک لیا تھا فون چارجر جی آج مجھے وہ چارجر مل گیا ہے تو جب ملا تو دیکھنے میں تو چارجر بہت اچھا ہے دیکھنے میں اچھا ہے اس لیے میں نے آڈر کیا تھا لیکن جب میں نے اس کو یوز کیا تو چار گھنٹے میں میرا فون چارج ہوا اور جب میں نے فون نکالا تو مجھے کرنٹ بھی لگا اور اس سے مجھے کافی نراشا ہوئی میں کافی اداس ہو گیا اور اس چارجر کا وائر بھی کافی چھوٹا ہے جس سے مجھے نیچے ٹیبل پر فون رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو اسی لیے مجھے کچھ الیکٹسٹی بوڈ کے پاس کچھ لگانا پڑتا ہے اپنا فون رکھنے کے لیے تو یہ بھی کافی میرے لیے ایک پریشانی کی بات ہے اور چارجر کافی زیادہ ہیٹ بھی کرتا ہے کافی زیادہ گرم بھی ہوجاتا ہے فون چارج کرنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان ساری چیزوں سے کو دیکھتے ہوئے مجھے کافی پریشانی ہوئی مجھے کافی اداسی بھی ہوئی کہ جیسے میرے سارے پیسے برباد چلے گئے اور مجھے کافی اداسی ہوئی اس چارجر سے ٹھیک ہے شکریہ